ہم نے اتر پردیش کے ایٹا مین پوری اٹاوہ شہر کے دیہات میں جو سفر کیا تو وہاں کی جو زبان ہے وہاں کے جو مقامی لوگ بولتے ہیں جیسے ہم بول رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ بولتے ہیں آپ کیا کہہ رو ہو

وہ کہتے ہیں مہارا یو مطلب ہے وا ہم بولتے ہیں کہ یہ کس کا ہے وہ بولتے ہیں یہ وا کا ہے اس کا ہے ہم اس کا بولتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں وا کا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ بولتے ہیں وا یہ کہہ رہو ہم بولتے ہیں ہم جا رہے ہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں ہم جارو ہو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو ہم دوسری جگہ جاکر محسوس کرتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے البتہ سمجھنے ان کی زبان سے کچھ کچھ محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے جیسے کہاں جارہو کیا کہہ رہو وا یا کا ہے اس کا ہے یا کا ہے یا یہ کہہ رہو تو اس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں تو ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے لیکن ہم سیکھنے میں بہت آسان ہے تو اس لیے ہم نے ان کی مشق کرنے کی ضرورت نہیں انہیں کی زبان سے اندازہ لگا لیا کہ ہاں یہاں کتنی تبدیلی ہے جیسے کیا کہہ رہو کہاں جارہو وا یہ کہہ رہو یا کا ہے تو یہ یہ اتر پردیش کے ایٹا مین پوری اٹاوہ علاقے کی دیہات کی زبان ہے